हाँ नमस्ते नमस्ते बोलिए हम आपको क्या सर्विस दे बोलिए पोहे खाने हैं ब्रेकफाश्ट ब्रेकफाश्ट में आपको क्या चाहिए मतलब पराठा वराठा चाहिए मतलब पनीर पराठा या प्याज का पराठा किस चीज़

हमारे यहाँ सब चीज़ शुद्ध मिलता है हाँ पनीर एकदम अच्छी क्वॉलिटी की है आपको पनीर भी चाहिए अच्छा अच्छा और क्या चाहिए किस चीज़ की सब्ज़ी चाहिए जो सब्ज़ी आपको चाहिए बताइए हाँ हाँ आप कुछ भी कहिए आपको हर हर चीज़ मिलेगी आलू गोभी की सब्ज़ी हाँ वह भी मिल जाएगा

हाँ हमारे यहाँ आप आ कर खुद देखिए एकदम साफ़ सफ़ाई का विशेष ध्यान दिया जाता है यह जो चौक है ना नहीं तो हम घर मतलब आपके घर भी डिलिवरी कर सकती हैं आप अपना पता हमको दे दीजिए हम आपके घर भिजवा सकते हैं लेकिन वह उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा हाँ जैसे आप पनीर पराठा खाएँगी अगर हाफ प्लेट है तो उसको पचासी रुपया अगर फुल है फुल है तो एक सौ बीस रुपया नहीं तो हमारे यहाँ एकदम साफ़ सफ़ाई बहुत ध्यान दिया जाता है और हमारे यहाँ शुद्ध तेल उपयोग किया जाता है ये जो समोसा समोसाृउमोसा सब छान के जो बचाते हैं तेल उस तेल का उपयोग हमारे यहाँ नहीं किया जाता है शुद्ध किया जाता है तेल का उपयोग हाँ सब एकदम अरे आप आज खा लीजिएगा उसके बाद फिर फ़ोन करके हमें बताइएगा कि अच्छा था कि नहीं था ठीक और अगर हम आपके घर भिजवाएँगी तो इसको इक्स्ट्रा चार्ज सौ रुपया लेंगे नहीं जैसे हम अगर आपके घर भिजवा रहे हैं आप अपना पता हमें दे रही हैं तो इक्स्ट्रा चार्ज उसका हम सौ रुपया लेंगे

आप कब आएँगी हमारे दुकान पर हमारी दुकान पर आप आएँगी कब तक आएँगी तो कब शाम को आएँगी तो शाम को ही बनवाएँगे ना इतने टाइम थोड़े बनवा के रखेंगे आने से आप आने से पहले दस मिनट पहले आप कॉल कर दीजिएगा कि हम आ रहे है हाँ तो जो खाना रहेगा उसको बता दीजिएगा हम मतलब नोट कर लेंगे फिर बनवा देंगे ठीक है आइएगा ज़रूर तब हाँ हाँ ठीक है अरे आप आइए तो